हा केरु जय झूलेलाल भाउ जय झूलेलाल हा भैया असांजो फ़ोटोग्राफ़र ॻोल्हियूं पिया असांखे बि तव्हांजो नम मस मिलियो आहे की तव्हां सुठा फ़ोटो कढंदा आहियो जाम त हा असांजो टाइम इअं ट्ववेंटी फ़िफ्थ दिसेंबर ते आहे पंजवीह दिसेंबर ऐं वाशी में आहे भाउ असांजे हिते बजेट लिमिटेड आहे हिकदमि लिमिटेड बजेट में असांखे करणो आहे हा अच्छा त भाउ असांजी बजेट ॿ लख जे अंदरि ई आहे

ओके

न न भाउ वक़्ति जे हिसाब सां खपे हिन जी नई नई खपे हा

हा सभु राज़ी आहे अच्छा हलंदो त कुझु घटि कंदव तव्हां हलंदो भाउ हलंदो भाउ हलंदो हा जय झूलेलाल